जों जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम जों बाथौ धोरोमखो मोनथाम मन्दब बानायनानै जों आलारि बाथि फोजोङो जों रायजोनि मन्दिराव मन्दिर बानायो जों रायजोनि मन्दिराव मन्दिर बानायनानै जोङो सप्तावहा आरज गाबनो फैयो गासैबो रायजोआनो आरज गाबनो फैयो बयबो सप्तावहा मंगलबारखो जों फालियो आरो न'खर न'खरबो फालिनानै जों न'आव आलारि बाथि फोजोंनानै जों रायजोनि मन्दिरावहाहै मगंलबार सानब्ला फैनाय जायो आरो आरज गाबनो बयबो हौवा हिनजाव खाम सिफुं सेरजा दामनानै जों सिबियो आरज गाबो मंगलबार सानब्ला जों आरो जोंनि बाथौ धर्मआनो जों सिजौ गुदियाव सिजौ गुदियावनो जों सिबियो आरो मन्दिरबो बानायनानै जों मन्दिर सिङावबो आरज खालामो आरो जों बोसोरावबो जों आन्सलिकावहाहै बाथौ मन्दिर दङ बेवबो जों बोसोराव गोग्लैयो आरो आन्सलिक आन्सलिकनि गामि गामि बोसोराव खेबसे खेबसे गोग्लैयो आरो जों बेवहायबो आरज खालामनो थाङो आरो आरो जों गामिया खौसे आरो बयबो बाथौ धर्मखौनो लायो जोंनि गामियाव बयबो गासैबो सिबियो आरो बाथौ धर्मखौनो दोलो दोलो फैनानै मंगलबार सानखो जों फालिनाय जायो